हाँ ठीक हाँ बोल हँ घर में वाइरिंग करना है मतलब टोंटी लगाना है हमारा मकान तो दो तह प है नीचे है ऊपर हे और टैंक रखना है ओकरे बाद टोंटी पाँच सात छः लगाना है कुल जैसे पखाना हमारा जैसे पुरानी बखरी में है वहाँ बूटी लगाना है और ऊपर लगाना है किचन में लगाना है नीचे भी लगाना है दीवारे दीवारे वो कितना में लगेगा

कितना पैसा लगेगा हाँ कोई कम से कम त तीन हजार रुपया लग जाएगा

और कुछ मजबूरी लग जाएगी हाँ त कैसे होगा उसको करना है न हाँ टेंक टेंक अपन हम मँगां लेंगे न टेंक मँगां लेंगे त आप उसी में पाइप लगा देना जितना लगेगा जोड़ कर

हाँ कीचन भी किचन भी लगाना पड़ेगा किचन है